हेलो हँ कहियौ बिहारमे हँ बिहारमे तऽ बहुत तरहके छै हँ बहुत तरहसे छै लोक गीत छै अरिपन छै तहनसे बहुत तरहके नृत्य छै बहुत तरहके बहुत क्लाससभ होइत छै बहुत किछु होइत छै बुझलियै तऽ अहाँके कोन चीज पसन्द यए अहाँ कोनो चीजके बारेमे बताबू लोकगीत या लोकनृत्य नृत्य बहुत तरहसे होइत छै अरिपन अहाँकेँ कोन तरहके चाही हँ लोकगीतमे बहुत तरहसँ होइत छै डांस आओर होइत छै तहनसँ स्टेज शो होइत छै कोन तरहके अहाँकेँ लोकगीत चाही लोकनृत्य होइत छै डांस अच्छा ठीक छै तऽ केना की व्यवस्था कए तारीखकेँ हँ अच्छा ठीक ठीक छै तऽ अहाँकेँ एहिमे खर्चा भए जायत करीबन दू लाख तक हँ आ बहुत तरहसँ हमरो खर्चा होइत छै ने बहुत तरहके बहुत बाहर बाहरसँ लड़का सभकेँ मङ्गबय पड़ैत छै बाहरसँ सभ चीजसभ व्यवस्था करय पड़ैत छै नहि अहाँकेँ कब चाही कहबै तहन ने कए तारीख दू तारीखकेँ दू तारीखकेँ ठीक छै कोशिश करैत छियै तऽ दूसे कम नहि हैत नहि नहि पचहत्तरि कतय दू लाख लागबे करत हँ नहि पौने दू लाखमे केना हेतै

पौने दू लाखमे केना हेतै ठीक छै ठीक छै ठीक छै भए ठीक छै ठीक छै भए जेतै